आमी गोंयकार आता खंय बी गेले जावं दुकानार जावं आनी खंय जाल्यार आमी चडशें कोंकणीनच उलयतात तो मागीर कोणाल्या बरोबर कसलो वेवसाय आसूं जावं वेपार करता आसतना आता दुकानार गेलीं जाल्यार अशें म्हणटा की एक देड कील साखर दी अर्द कील कांदे दी अशेंच भशेन आमी उलयता आनी दुसरी खंयच्याय भाशेन आमी चड उलोवपाक वचना आमगे जी मेन आमगे भाशा आसा कोंकणी आमी त्याच भाशेचो उपयोग करता वयतात थंय